मैंने तकरीबन सात दिन पहले एक नया डीओ ख़रीदा था जिसका जो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा नहीं लगा है वो वह डीओ ज़्यादा खुशबू नहीं देता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है जो कि इतनी बहुत मतलब उसकी जो खुशबू है वह नाक में बहुत चढ़ती है जिससे मुझे एलर्जी भी हुई है और काफ़ी छींक आती हैं